हैलो सब्ज़ी है सब्ज़ी कैसे किलो है सब्जी क्या क्या है यह आप कैसे किलो बेच रहे हैं भिंडी भिंडी और टमाटर आप सब्ज़ी रोज़ कहाँ रखते हैं

वैसे बैंगन कैसे किलो है और करेला कैसे किलो कम नहीं होगा हाँ क्यों नहीं होगा हो जाएगा उसी में हो जाएगा कम कीजिए कैसे किलो तक और सब्ज़ी को अच्छे से रखते हैं अच्छा लेने आएँगे तो देख लेंगे और और कोई सब्ज़ी है वह कैसे किलो वह कैसे किलो है तीस रुपये दीजिए कम से कम थोड़ा कम कीजिए तो कम कर दीजिए दो किलो कम कर के दो दो के जी दे दीजिए

और टमाटर है वह चालीस का तीस का तो मिलता है सब जगह तो ठीक है रख रहे